ہیلو آپ کپور بلے بلے ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی مجھے آپ کے ریسٹورینٹ کے بارے میں ویجیٹیرین کے کچھ ڈشیز کے بارے میں پوچھنا تھا جی مجھے بتا دیجیے وہ کیا کہتے ہیں جو مٹر پنیر ہے اُس کے ریٹ بتا دیجیے اچھا اور نان ویجیٹرین میں آپ کے یہاں پر کیا کیا ڈشیز ہیں میں نے کہا نان ویجیٹیرین میں ڈشیز جیسے کہ میٹ میٹ میٹ کے اکورڈنگ کیا کیا آئے اچھا اچھا تو مجھے یہ بتائیے آپ کے یہاں پر وہ رول رول کباب فرائی ہو کے جو ملتے ہے وہ ہے اُن کے ریٹ فرائی واہے ہی چاہیے جو رول فرائی ہوتے ہیں اُس کے ریٹ ہاں اُس کی ہوم ڈلیوری کروانی ہے اُس کے ریٹ بتا دیجیے کیا ریٹ ہیں اُس کے اور کچھ جنک فوڈ کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے جی آپ کے یہاں پر چومین برگر چلی پٹیٹو اِن سارے چیزوں کے ریٹ کتنے ہیں ہاں تو ویجیٹیرین چومین چاہیے تھے ہمیں مطلب یہ سویا بین والی ٹھیک ہے ہاں تو یہ کیا کہتے ہیں آپ ایک کام جی کیا کہتے ہیں آپ کو میں ایڈریس سینڈ کر دوں گی آپ مجھے اُسی ایڈرس پر بھیجوا دیجیے گا ٹھیک ہے

جی بتایا ہے نان ویجیٹیرین میں یہی بتایا تو تھا کباب رول فرائی والا وہ بھیجوا دیجیے گا جی اور ویجیٹیرین بھی بتا دیا نان ویجیٹیرن بھی اب میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی اُسی ایڈریس پہ آپ کو بھیجوا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی سر تھینک یو